میں نے ایک ایل جی کی مکسر لی ہے جو بہت اچھا پیستی ہے اور وہ بہت تیز چلتی ہے اور وہ بجلی بھی کم لیتی ہے